हेलो हाँ दीदी प्रणाम हमें मतलब साइकिल कितना था आपके दुकान से तो आपके दुकान पे कौन कौन ब्रांच का साइकिल है आप ओ नाम बताइए मतलब कौन ब्रांच का साइकिल बहुत अच्छा होगा जो आप बता सकते हैं नाम बताइए उन वो साइकिल का तो हम लेना है छोटे बच्चे के लिए

हीरो कंपनी का नहीं है हेलो तो उसका रेट कितना है पाँच छः हजार मतलब इस साइकिल का वा मतलब रेट यही पाँच छः हजार ही है ओ इससे और कोई कम रेट का साइकिल नहीं है आपके दुकान में

ठीक है दीदी हमको भी मतलब दो साइकिल कसाना है तो कम से कम दो साइकिल का कितना रेट हो जाएगा बता दीजिए एक एक छोटा साइकिल लेना है एक बड़ा साइकिल लेना है तो दीदी आप अपना दुकान का साइकिल का पुर्जा रखते हैं न ठीक है तो वही पूछना था दीदी आप अपना दुकान का पुर्जा रखते नहीं कि हम साइकिल लेंगे अगर साइकिल में कोई चीज निकाल गया तो उसको फिर हमको वापस करना होगा न ठीक है दीदी तो हमको साइकिल तो चाहिए था पर बोले हैं रेट बता रहे हैं तो दो साइकिल का रेट बता दीजिए दोनों का जोड़ के हिसाब करके हमको बता दीजिए कितना हो जाएगा आठ हजार में हो जाएगा दीदी ठीक है तो आठ हजार में हो जाएगा तो मतलब हमको कहना था कि जैसे कि कसाने का अलग से चार्ज लिजीएगा साइकिल का नहीं बहुत दुकान में देखे साइकिल का तो कसाने का अलग से पचास रुपिया सौ रुपिया लेता है इसीलिए पूछे की

ठीक है दिदी यही जानकारी कसवाइएगा साइकिल तो थोड़ा देख के अच्छा सा